ہیلو جی السّلام علیکم بھائی جان جی بھائی جان میں یہ کہہ رہا تھا آپ دو دِن سے کہاں پر ہیں بھائی جان آپ کو اچھا اچھا تو وہ تو بات میں سمجھ رہا ہوں لیکن بھائی جان آپ کو پتہ ہے یہ کیا کہتے ہیں آفس میں کتا گند مچ چکا اب دو دِن کے اندر ہی اندر جی بھائی جان اگر جیسا کر جیسے کوئی پریشانی کوئی دقت کچھ مطلب آ جاتا ہے تو کچھ سڈنلی تو آپ کو انفورم کر دینا چاہیے تھا نا مجھے میں کوئی دوسرا ہائیر کر لیتا پر آپ نے کچھ بتایا نہیں نا اب دو دِن سے بجلی بالکل بالکل بالکل بھائی جان تو پھر آپ یہ بتائیں آپ یہ بتائیں مجھے کہ اب آپ کی دو دِن کی تو چُھٹی ہو گئی تو بھائی جان اب آپ واپسی اٹینڈ کب کریں گے اپنے اِس کام کو

جی جی جی جی ٹھیک ہے بھائی جان تو خیریت سے آپ ذرا اپنا خیر کہیے ذرا اور جی اور تھوڑا بھائی جان جب تھوڑا رہا کرے مطلب ایسا کوئی پرابلم آئے تو پھر مجھے انفورم کر دیا کیجیے ہے نا کیونکہ یہاں پہ ویسی جی بالکل بھائی جان یہ دو فلوروں میں ایسی گندگی ہو گئی اور آفس میں میرے تو اب پوچھیے مت کیا ہوگیا چلیے بھائی جان ٹھیک ہے تو پھر السّلام علیکم آپ سے بات کرتا ہوں پھر بعد میں ٹھیک ہے بھائی